नमस्ते जी जेह्का आया हून मेरे पर टापिक भला कपड़े धोने दा अलग अलग तरीके कन्ने ठीक ऐ ते पैह्ले ते अस बाल्टी लेइयै पानी पाना ओह्दे च ते निरमा पाइयै उस्सी घोलना निरमा ते फिर कपड़े सेड़ी ओड़ने ठण्डें च ते इ'यां करना फिर कोई चार पंज घैंटे रक्खियै ते फिर खंगाली लैन्ने कपड़े ते गर्मियें च ते इ'यां गै स्हेड़ियै ते फटा फट धौइयै सकाने पाई ओड़ने ते सर्दियें च जेह्का कि मता गै टैम लगदा पैह्ले उस्सी स्हेड़ो कपड़ें गी खिर उ'नें गी रक्खे रक्खो गर्म पानी कन्नै फिर ओह् अपने आप मैल चली जंदी फिर उ'नें गी ब्रश ब्रुश मारियै शैल साफ करो फिर उ'नें गी खंगालो फिर नलके खोलो ते कदें इक टप्प च पानी पाओ फिर इ'यां करियै नलकें च खंगालो खंगाली खंगाली उ'नें गी फिर उ'नें गी हून धुप्पां बी नेईं चढ़दियां ते कपड़े सुक्कदे ते मशीन साढ़ा घर ऐ निं ते फिर धुप्पें दा गै वेट करना ते हून धुंधा इ'यां गै रेहियां ते हफ्ता हफ्ता लग्गी जंदा हा कपड़े सुकदे ते फ्ही शैल धुप्पां चढ़न ते फ्ही कपड़े ते शैल गै सुक्की जंदे ते फिर ओह्दे बाद ऐ कि कि'यां अस अपना पानी घट्ट करी लैचे बेस्ट मतलब पानी दा घट्ट होए इस्तेमाल घट्ट होए ते फिर अस इक टप्प च पानी पाना दुए च पाना ते इक च पैह्लें म'ग्गे कन्नै सुटदे रौह्ना फिर दुए च खंगानी लैने बिच्च पाइयै ते फिर ओह्दे बाद खंगालियै ना फिर ओह् जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् जां बूह्टें देई ओड़ना ते जां फ्ही नालियां नुलियां साफ करने ताहीं उद्धर सुट्टी ओड़ना ते जेह्ड़ा गंद ऐ ओह् सारा निकली आए ते फिर ओह्दे बाद कपड़े गर्मिये च ते शैल गै सुक्की जंदे न ते सर्दियें च फिर उ'नें गी पैह्लें धोह् फिर उ'नें गी खंगालो फिर उ'नें गी नचोड़ो शैल नचोड़ने कपड़े शैल फ्ही सुक्कने निं आंदे पर उ'नें गी शैल नचोड़ियै ना दो बंदे लग्गियै इक उद्धरां खड़े मरोड़ी मरोड़ी मरोड़ी मरोड़ी उन्दा पानी कचुंबड़ कड्डियै ते फिर फिर सकाई लैन्ने तां बी फ्ही इ'यां बलोह्र शलोह्र बी लाए दे न पर ओह् फिर हून अस आपूं गै निं उट्ठने होन्ने बलोह्र दे उप्परा ते बस फिर हून इ'यां गै सकाने अस ते फिर ओह् जेह्ड़ा पानी होंदा ओह् अस इ'यां क्यारी क्युरी च सुट्टी ओड़ने राह्ने रुह्ने दे कम्म औंदा ते नेईं ते फिर इ'यां बाह्र नालियें नूलियें च साफ करने दे कम्म आंदा हा जां फिर कोठे शोठे बाथरूम बी साफ करने दे कम्म आंदा ते बस इ'यां गै सकाने होन्ने